जेह्ड़ा साढ़ा हिंदु धर्म ऐ एह्दे बिच बड़े गे सारे जेह्ड़े न अंधविश्वास लोक रौहंदे े अंधविश्वास बड़े गै सारे जेह्ड़े दादे परदादे न उं'दे टैमां दा अंधविश्वास चला दा आवा दा उ'ऐ रीत जेह्ड़ी ऐ उ'ऐ चला दी रीत उस जमानै कोला लेइयै इस जमानै तक्कर उ'ऐ जेह्ड़े अंधविश्वास न ओह् जींदा न जियां कि आखदियां साढ़ियां परदादियां कि ओह् बिल्ली रस्ता कट्टी ते नेईं जाओ जां बिल्ली रस्ता कट्टै ते थुक्कियै जाओ ते ओह् होंदे हे विश्वास होंदे हे विश्वास बनाए दे हे लोकें कि एह् होंदा ते एह्दे कन्नै अनहोनी होंदी गै होंदी ऐ ते जेह्दी बजह कन्नै जेह्ड़ा ते जेह्ड़ा साढ़ा दमाग हा उं'दे पर प्रै्शर पाया ते भी भई एह्दे कन्नै होंदा ते होंदा जे मर्ज़ी करी लैओ ते असें बी सिक्खी ओड़ेआ की जैलूं असें लभदी ही बिल्ली जेल्लै रस्ता कटदे अस जंदे नेईं हे उस रस्तै ते उस रस्तै रस्ता मुड़ियै बापस आई जंदे हे ते जां कोई बंदा जंदा हा ते ओह्दे पिच्छें भी अस जंदे हे हू'न जेह्ड़े बड़े सारे अंधविश्वास जेह्के मंगलवारें बाल नेईं कटाने एह् अस आक्खी सकने एह् इक्क अंधनिश्वास जां इक्क सच्च बी ऐ की मंगलवारें नेईं कटदे है'न बाल कि एह् ग्रंथें बिच बी लिखे दा मंगलवार हनुमान दा दिन होंदा ब्रहमचारी दिन होंदा इस दिन किश बी नेईं करदे हू'न किश आखदे कि शनिवार गी गड्डियां निं चलानियां लोहा निं पगड़ना जां एक्सीडेंट होई जंदा जां किश अनहोनी होई जंदी लोहा छ्होने कन्नै शनिवार गी घरा बाहर निं निकलना ऐतवारें ई एह् निं करना ओह् निं करना बड़े सारे जेह्के अंधविश्वास होंदे भाएं अं'ऊ नेईं मन्ना इ'नें चीज़ें गी की के अजकल मॉर्डन जमाना चलै दा अजकल कोई बी नेईं मनदा ऐ होने न किश ग्रांऐं दे लोक जेह्ड़े मनदे न अं'ऊ मन्नना आं कि भई होंदियां गल्लां होंदियां न गल्लां ते किश नेईं होंदियां बाऽ सारीं गल्लें गी अगर अस अंधविश्वास कन्नै चलगै ते अस कि'यां बधचै कि'यां बधगे अस अग्गै अग्गें अस कदें बधी गै नेईं सकने अगर अस इ'यै सोचदे रेह् बिजली रस्ता कट्टी हू'न कदें असें जरूरी जाना पेआ की बिल्ली रस्ता कट्टी गेई ते केह् करचै की कम्म छोड़ी ओड़चै ते बापस आई जाह्चै घर ओह् नेईं होंदा अजकल मॉर्डन जमाना अजकल कोई बी अंधविश्वास पर नेईं चलदा जेह्ड़ी हकीकत ऐ ओह्दे पर चलना सच्चाई पर चलना ते किश निं होंदा किश ग्रैहें बगाड़ी सकदे अगर तुस अपना कम्म कराने ध्यान कन्नै करै दे ओ एह् किश बी नेईं करी सकदे इं'या एह् इशू होंदे किश अंधविश्वास होंदे किश ते जेह्ड़े की साढ़े बजुर्गें बनाए दे पर होंदे किश निं है'न एह् जि'यां सोमवार होई जा मरी दा मास नेईं खाना क्यों भई नेईं खाना अंधविश्वास नेईं ऐ की लोक नेईं खंदे लोकें गी पता बी ऐ पर भी बी खंदे हू'न केह् करी सकने तुस